हलो हाँ जी मेरी श्विग्गी सेंटर वाले से बात हो रही है जी हाँ हाँ मुझे खाना ऑर्डर करना था अच्छा स्थानीय रेस्टोरंटों में मुझे आप के रेस्टोरेंट से कोई व्यंजन मंगवाना है मुझे भूख लगी है और खाना ऑर्डर करना है हाँ जी और आप एक रेस्टोरेंस में से ही बात कर रहें हैं जी हाँ आप ने मेरे पसींदा व्यंजन को आप ला सकते हो जी हाँ मुझे मेरा पसींदा व्यंजन है चार चपाती और शाही पनीर और कढ़ी पकोड़ा और रायता और तंदूरी रोटी हाँ मक्खन लगा कर और ये तारीख़ है पच्चीस अगस्त दो हज़ार तेईस डिलेवरी समय है बारह बज कर दो मिनिट पर ले कर आना है हिंडोन सिटी में और इसके बारे में कोई छूट भी है सर इसमें जो भी छूट है वो मुझे बता दीजिए और मेरा ऑर्डर अच्छा ठीक है भिजवा दो ओके धन्वाद सर